हेल' सार औ हेल' सार औ औ मरनिं सार मरनिं मरनिं सार आङो माखासे नोङो नर्ट इस्टनि नाइबारिं स्टेटनि सोमोन्दै गांसे बिजाब सुजुनो नागेरदों नोंथाङा आंखौ एसे हेल्भ खालामदो दा समाया फ्रिथ' सारना बिदिब्ला सारआ औ औ सोंनायाथ' सार नैबे आङो मेघालयनि सोमोन्दैसो एसे सोंहरनो नागिरदोंमोन सारनाव दा बोरै बोरै जानानै दङ मेघालयनि सोमोन्दै आंहा बारा नलेज गैया सारआ अन्नानै आंखौ हेल्भ खालामबा मोजां जागौ

आंनावथ' सोंनागौ गैला बादि मोनबाय सार आरो आं आङो सारनिसिम मोनसे साबायखर बावहरनो नादगेरदों नोंथाङा नोंथाङा नोंनि बे मुल्यबान समायखौ एसे माब दोनथ'नानै आंनो बे बिदि एडभाइस हरनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाहैबाय एसेयावनो दोनथ'सै नामा सार औ बिदिबा थेंकिउ सार बिदिबा दोनथ'नाय जासै दे गोजोन्थों सार गोजोन्थों